इत्थै बड़ियां जेह्कियां न समस्या औंदियां न ते प्रोडक्ट दा केईं बारी शैल होंदियां ते केईं बारी शैल निं होंदियां चीज़ां कोई कोई चीज़ शैल होंदी ते पर ठीक ऐ इस्तेमाल करने गी ठीक बी ऐ पर केईं बारी बेकार गै निकलदा पर ते हट्टिया बी केईं लोक लैंदे ते इस्तेमाल करदे न इसी ते केईं लोक आक्खदे शैल ऐ केईं लोक आक्खदे नेईं ऐ शैल